असांजे राजस्थान में लोक संगीत ऐं लोक नृत्य जी सुठी परंपरा आहे राजस्थान जी संस्कृति में अलॻि अलॻि समुदाय ऐं राजाउनि जो योगदानु आहे राजस्थान जा माण्हू पुनर जनम में पहिरीं ॾाढो विश्वास कंदा हुआ केरु केरु माण्हू त अञा ताईं बि पुनर जनम में विश्वास कनि था राजस्थान में कई तरह जी पूॼा थींदी आहे गुरू पूॼा पिपर जी पूॼा बढ़ जी पूॼा पुष्कर सरोवर जी पूॼा कंदा आहिनि ऐं सभिनि मंदरनि में बि पूॼा कई वेंदी आहे राजस्थान जा माण्हू वॾनि जो ॾाढो आदरु कंदा आहिनि ऐं इज़त बि कंदा आहिनि